हमर इलाकाके विधायकके नाम छै अनिल राम आओर हुनकर काज बहुत ही अच्छा है आओर साथमे क्षेत्रमे उ घूमै छै क्षेत्रमे घूमिके गरीब असहाय लोकके मदद भी करै छै आओर हमरा सांसद हमरा जिलाके जे सांसद है सुनील कुमार पिन्टू उ भी बहुत अच्छा आदमी है आओर हमरा गाँवमे हर जगह लाइटके व्यवस्था हर जगह चापा कलके व्यवस्था कयले है आओर सरपञ्च जे छै उ तऽ साला चुतिया छै उ कुछ नहि करै है साला एकदमसँ खतम आदमी है हम लोग तो विनोद राम जे सरपञ्च छै ओकरा हम लोग चुनिके बहुत बड़ गलती कयली है कुआरि मदन क्षेत्रमे ओकरा मुखिया ने सरपञ्च नहि होइके चाही लेकिन बनि गेलै तऽ आब कि करियै जाइ दियौ लेकिन हमरा इधरके इलाकाके विधायक आओर सांसद दोनो ही बहुत अच्छा है बहुत नीक है